स्वता वेवसाय करपी आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर तांकां हालींच्या काळार कांयच गिरायक आसना आदल्या तेंपार तांकां खुबशीं गिरायकां आसतालीं म्हणल्यार बसी कमी आशिल्ल्यो आनी लोकां कडेन गाडयोय नाशिल्ल्यो आतांचे लोकां कडेन तर पळोवपाक गेल्यार दारांनी एका दारांक चार चार पांच पांच गाडयो टू व्हिलर म्हण्णाका फो व्हिलर म्हण्णाका म्हणटकच हांकां गिरायक घालपाक कोणाक हेंच जायना स्वताच्यो गाडयो घेतात आनी लोक आपल्याक जाय जाय थंय भोंवून येतात आदल्या तेंपार लोक खंय वताले तेन्ना तांच्या शिवाय तांची गरज भासनासलेली खंयी पयस वतले दुसऱ्या गांवांन जाल्यार तेंकां फोन मारलो आपयलो आनी जालीं सात आठ जाणां भरलीं भितर आनी गेलीं देवळां पळोवपाक म्हण्णाका खंयी बिचांचेर वतलो जाल्यार तेंचोच आदार घेवन वचप पडटालो आनी आतां तांकां फक्त गिरायक म्हणल्यार फक्त विमानतळांचेर रेल्वे स्टेशनांचेर भायले लोक जेन्ना गोंयान येतात तेन्नात तांकां गिरायक जाता आनी फोण्या तर आमचे ट्युरिस्ट कोणी आयले भोवणेकार म्हणटकच देवळां पळोवपाक वतले जाल्यार मातशें तांचो आदार घेतात टॅक्सी बूक करतात आनी आनी वतात जेन्ना गोंयकार भाव खंयी वतलो जाल्यार तेंकां कॅब बुकींग स्टायलिस्ट कॅब बुकींग म्हणटात आमी तें ऑनलायन बूक करतात आनी आपल्याक अमके अमके कडेन वचपाक जाय तेन्ना तूं आपल्या पावपाक मातसो यो नाजाल्यार ताजी गाडी थंय व्हरून दवरली म्हणटकच ती थंयच उरतली न्हय तो एका म्हयन्या खातीर वता जाल्यार तो ती रेल्वे स्टेशनाचेर किंवा विमानतळाचेर व्हरून दवरूंक सोदना तेन्ना मातसो टॅक्सी ड्रायव्हरांची आदार घेता आनी तेंकां फोन मारून आपयता आनी अशे तरेन आतां खूब कमी प्रमाणान आमकां टॅक्सी ड्रायव्हर पळोपाक मेयटात पयलीं भरपूर प्रमाणान आशिल्ले काळ्यो आनी हळडुव्या पट्ट्यांच्यो गाडयो म्हणटकच हें पळय भाड्याची टॅक्सी अशें म्हणून आमकां चिन्न कळटालें